साड्डी ते इयो कोशिश होंदी ऐ कि बच्चा अगर पढ़ी लिखी जाए ते पैह्ली ते इयो पैह्ल होंदी ऐ कि उसी नौकरी कोई मिली जाए अच्छी ते अगर बच्चा नौकरी करनी चाहे ते ओह् नौकरी करै साड्डी ते इयो पैह्ले इच्छा ऐ ते अगर बाईचांस बच्चे गी नौकरी मतलब नेईं मिली सकदी कुतै तुं'दी मर्जी दे मताबक कुदै नौकरी नेईं मिले ते फिर उनेंगी इक जेह्ड़ा फैमली दा कोई छोटा मोटा बिजनस ऐ उसी अग्गें बढ़ान उस्सै च अपना रुझान दस्सन ते उस बिजनस च गै अपना ओह् करन ते चलो बच्चे ने कुछ तां कुछ करना ही ऐ ना ते बेह्ला ते बच्चा बेही नी सकदा जेह्ड़ा पढ़े लिखे दा बच्चा होए गा ओह् बेह्ला थोह्ड़ा बेही सकदा चलो अस ते इयो आखने आं कि बच्चे गी नौकरी ही मिले जे नेईं नौकरी मिलदी ऐ ते फेर ओह् बच्चा अपने जेह्ड़े घर दा बिजनस ऐ उसी गै अग्गें कंटीन्यु करै